جی بولیے

ٹین تھاؤزنڈ لگیں گے منفی منفی دیکھیے منتھ فیس ٹین تھاؤزینڈ ہے اور اگر آپ پورے پورے سال کا ایک سال کا کورس ہےگر پورے سال کا آپ ایک ہی بار میں لیتے ہیں تو پچاس ہزار سیون اے ایم ٹو نائن اے ایم اور دوپہر میں ایوننگ میں تین پی ایم ٹو چھ پی ایم

جیسا آپ کو بہتر لگے آپ کو فٹ بال کی پریکٹس کرنے پڑے گی جس کے لیے آپ کو ڈیلی آنا پڑے گا دو گھنٹے صبح اور دو گھنٹے شام ایک سال کا کورس ہے جی جی

کل آ کے آپ فارم بھر دیجیے گا فارمیلٹی پورے کر لیجیے پیمنٹ آپ ایڈوانس دے دیجئے گا جی جیسا آپ کو بہتر لگے کر لیجیے گا آپ تھوڑی سی رعایت آپ کی لیے کر دیتے ہیں چلیے ٹھیک ہے آپ کل آ کے مجھ سے مل لیجیے گا جی آدار کارڈ لا جی لائیے گا آپ

اپنے پیرنٹس کو بھی لے کر آ جائیے گا جی اوکے یو آر ویلکم